جی ہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کھانا بنانا صرف لڑکیوں کا کام ہے کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو ہمارے اندر ہمارے خصلت میں ہوتا ہے کہ ہم نہ چاہ کے بھی وہ پکاتے ہیں اور یہ ہماری کوالٹیز میں سے ہے کہ کچھ لوگ اچھا بناتے ہیں کچھ لوگ بُرا بناتے ہیں لیکن انسان بناتے بناتے سیکھتا ہے اور کھانا بنانا ہمارے سب سے اچھی عادت مانی جاتی ہے اور دوسری بات ہمارے کھانا بنانے کے طریقے ہوتے ہیں اور ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے کھانا بناتا ہے اور ہمارے گھر کے مرد کچھ لوگ ہیں جو بہت شوق سے کھانا بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ اور سب اپنے اپنے شوق رکھتے ہیں کھانا بنانے کا اور ہر ہر کوئی نہیں رکھتا کیونکہ اپنے اپنے مزاج پہ مشتمل ہے کھانا بنانے کا اور ہر مرد کھانا بنانا بالکل نہیں پسند کرتا اپنے شوق میں منحصر رکھتا ہے اِن چیزوں کو مجھے لگتا ہے کہ کھانا بنانا لڑکیوں کا زیادہ آ عادتوں میں سے شُمار ہے